अगर हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रमोट की बात आए तो मुझे लगता है हम सब को पहले ज़्यादा से ज़्यादा हिन्दी बोलना चाहिए और ये जो अंग्रेज़ी हम ने मतलब कुछ कुछ जगह पर हम अंग्रेज़ी बोल दे रहे हैं मतलब हमारा हिन्दी भाषा में हिन्दी भाषा के मध्य में अंग्रेज़ी भाषा आ रही है वो थोड़ा हम हमें कम करना चाहिए जिसकी वजह से हम हिन्दी भाषा को हम बचाए रख सकेंगे और हिन्दी भाषा जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है उसको बचाना रखना बचाना चाहिए और हिन्दी भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा हम बोल सकें और एक बात मैं बोलूँ अगर हिन्दी भाषा को हम सारे प्रडक्ट मतलब हमारे जो व्यवसाय हैं हमारे जो दुकानदार हैं वो सब हिन्दी में अगर लिखना शुरू करें तो हमारा मुझे लगता है हिन्दी में एक बहुत वो एक उन्नति आएगा क्योंकि हम सब ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में लिखते अंग्रेज़ी में लिखना सई है और उसके सात हिन्दी में भी लिखना चाहिए जिसकी वजह से हमारी जो भाषा है भाषा है वो थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होगी और हम सब को अगर हम सब मतलब अगर हम सब मिल कर ये करेंगे तो ये होगा अगर ये नहीं करेंगे सब मिल कर तो ये नहीं होगा